ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی ایک صحت مند معاشرت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے ایک مؤثر ہسپتال انتظامیہ وہ ہوتی ہے جو مریضوں کو داخلے سے لے کر علاج کے پورے عمل کو ہموار اور مؤثر طریقے سے چلاتی ہے کئی ہسپتالوں میں داخلے اور علاج کا عمل نسبتاً ہموار ہوتا ہے جہاں مریضوں کی تشخیص اور علاج بر وقت ہوتا ہے تاہم کچھ ہسپتالوں میں مریضوں کو لمبی قطاروں تاخیر اور عدم توجہی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو کہ انتظامیہ کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے عملے کی تعداد اور ان کی قابلیت بھی ہسپتال انتظامیہ کے اہم عوامل میں شامل ہے ایک مؤثر ہسپتال انتظامیہ یقینی بناتی ہے کہ ہر شعبے میں کافی اور ماہر عملہ موجود ہو جو مریضوں کی رہنمائی اور علاج میں مدد فراہم کر سکے بعض ہسپتالوں میں عملے کی کمی یا ان کی تربیت کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مریضوں کو کتنی جلدی اور مؤثر طریقے سے علاج فراہم کیا جا رہا ہے ایک اچھی انتظامیہ وہ ہے جو مریضوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتی ہے اور علاج کے عمل کو ہموار بناتی ہے عملے کی تعداد اور ان کی تربیت بھی اس کامیابی کا اہم حصہ ہے